हलो हेलो

हाँ नमस्कार अरे हमें थोड़े फल चाहिए थे हमें फल में जैसे सेब है केला है अमरूद है आच्छा अच्छा अच्छा यही थोड़ा फ्रेस होने चाहिए फ्रेस हों आप फ्रेश चीज़ों के रेट बताइए कैसे क्या दे रहे हैं हाँ हाँ नहीं हम डेकोरेट करवाएँगे हमें सगाई के पर्पज़ से लेना है

हाँ अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ तो हमें अलग अलग वाला ही बताइए कि के जी कैसे के जी कितने के जी आप देती हैं अमरूद आपके वहाँ कितने रुपये किलो है अच्छा और सेब का क्या प्राइज़ है वन सेवेन्टी में अच्छा फ्रेस माल मिलेगा हमें अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो ख़राब वग़ैरह तो नहीं रख देते आप लोग पैकेट में

हाँ हाँ फ़ाइव हन्ड्रेड की थोक में देंगी आप अच्छा अच्छा अच्छा चलिए ठीक है हम इसको हम लेंगे इसलिए हम हाँ हमें होम डिलीवरी ही चाहिए होगी हम होम डिलिवरी

अच्छा अच्छा होम डिलिवरी का चार्ज क्या है चलिए ठीक है फिर हम आपको कॉल करते हैं ठीक है हम आपको कॉल करते हैं ठीक है नमस्ते